میں نے مولانا وحید الدین خاں صاحب کی کتاب اسلام دین کامل کیوں کا جب مطالعہ کیا تو یہ کتاب مجھے بہت فکر انگیز معلوم ہوئی یہ کتاب دین اسلام کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے اور قاری کے اندر فکر پیدا کرتی ہے البتہ میں کسی بک ریڈنگ کلب میں شامل نہیں ہوئی ہوں